सिंधी भाषा ॻाल्हाइण में मुश्किलियुनि जो सामनो जेको ॻाल्हि निकिती आहे त सिंधी भाषा ॻाल्हाइण में कई मुश्किल न ईंदी आहे मुश्किल हुते ईंदी आहे जॾहिं असां सिंधी ॻाल्हायूं ऐं असांजा ॿार सिंधी न ॻाल्हाइनि असांजी छोकिरो छोकिरी पोटो पोटी जंहिं कॾहिं सिंधी न ॻाल्हाइनि त उते तकलीफ़ु थींदी आहे बाक़ी सिंधी ॻाल्हाइण में मुश्किल ॾाढी घटि थींदी आहे मुश्किल सिर्फ़ उते थींदी आहे जॾहिं असांजे परिवार जा ॿार जेके आहिनि उहे सिंधी भाषा न ॻाल्हाइनि त त तकलीफ़ु थींदी आहे सो असांजी मात्रभाषा सिंधी आहे असांजा ॿार चाहे छोकिरो हुजे चाहे बहू हुजे चाहे पोटो हुजे चाहे पोटी हुजे उहो जेॾीमहिल सिंधी भाषा घर में नथा ॻाल्हाइनि त ॾाढी पीड़ा थींदी आहे बाक़ी सिंधी भाषा ॻाल्हाइण में काई तकलीफ़ु न थींदी आहे सिंधी भाषा ॻाल्हाइण में हथूं फ़ाइदो मिलंदो आहे असां पीउ पुट दुकान ते वेठा आहियूं ऐं ग्राहक आहियो भयो ऐं मूंखे उन खे सामान न आहे ॾियण त मूं पुट खे सिंधी में चहिंदमि पुट हिन खे न ॾियणो आहे सामान हिन खे टरकाएसि हुन जो तूं असांखे भाषा जो बेनीफिट मिलंदो आहे छो उहो भयो सम्झंदो कोन हूं चवंदो भया हिननि वटि कोन्हे सामान उहो मोटी वेंदो हिन करे सिंधी भाषा ऐं ॻाल्हाइण सां तकलीफ़ु घटि थींदी आहे फ़ाइदो वधीक थींदो आहे वधीक हाणे हिन मामले में मां छा चवां ॿार ॿार जॾहिं न ॻाल्हाईंदा आहिनि त थोरो तकलीफ़ु थींदी आहे